जी हाँ हाल ही में मैंने एक जींस का जैकेट ख़रीदा है वह जींस का जैकेट बहुत अच्छा है उसमें मुझे एक वायरलेस इयरफ़ोन मिलता है उसके ऊपर टोपे में और उसमें मुझे एक कई जेब भी मिलते हैं जिनको मैं विभिन्न तरीकों से उपयोग कर सकता हूँ अपने सामान को रखने के लिए और मुझे वह जैकेट बहुत अच्छा लगा